جیسے کہ اردو لونگویز بہت اچھا لگتا ہے سننے میں اور سنانے میں بھی اچھا لگتا ہے اگلا آدمی کو سننے میں بھی اچھا لگتا ہے اور مزہ آتا ہے یہ لفظ سننے میں کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے تو آ کے خوش آمدید تو یہ لفظ اردو کا ہو گیا تو اس میں بھی اگلا والا بولتا ہے تو اگلے آدمی سن کے مزہ آ جاتا ہے اس کو کیونکہ اردو لفظ ہی ایسا ہے کہ آدمی کو سن کے بہت تسلی ہو جاتی ہے جیسا کہ کوئی ہماری مدد کر دے اس کو بولتے جزاک اللہ خیراً یہ اردو لفظ گیا تو اگلا کو سکون مل جاتا ہے کہ ہمارا کوئی تعریف کیا اردو لفظ میں کسی کا بھی تعریف کریے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کسی مجلس میں گئے تو اس کو بول دیے کو ئی اردو کا کوئی لوز بولتا ہے تو اس پہ نظم کوئی پڑھتا ہے یا کچھ بھی پڑھتا ہے تو اس میں سب جھوم اٹھتے ہیں وہ اردو لفظ سے پڑھتا ہے تو اگلا آدمی کو سننے میں مزہ آتا ہے وہ جھوم اٹھتا ہے اور وغیرہ جیسے کہ کوئی مجلس اور ہوا اور اس میں بھی نعت شریف پڑھتا ہے اردو لفظ میں نعت شریف ہوتا ہے اس میں پڑھتا ہے اور اس میں بھی وہ آدمی اگلا آدمی جھوم اٹھتا ہے اس اس کو اردو بہت پسند ہے اس لیے وہ اگلا آدمی جھوم اٹھتا ہے اور جیسے کہ اور ہمارے گھر میں جیسے مہمان اوہمان آیا وہ اردو لفظ میں بولا اور اگلا آدمی جیسے کہ بولا نا جیسے آئیے سر آئیے اور اردو لفظ میں کچھ الفاظ بولتے ہیں نہ اور نظم سناتے ہیں تو اگلا آدمی خوش ہو جاتا ہے نعت شریف ہوا اور جیسے کہ کوئی اور بات کہہ دی اردو میں اردو لفظ سب کو پسند آتا ہے گھر میں یا باہر میں یا مسجد میں یا مدرسے میں یا مجلس میں یعنی کہیں بھی آپ اردو لفظ بولیے تو سب کو پسند آتا ہے اور اردو لفظ ہے ہی ایسا کہ اگلا آدمی بولتا ہے اس میں بھی کچھ اچھا بات نکلتا ہے اردو لفظ میں جو اگلا آدمی کو سننے میں بھی مزہ آئے اور سنانے میں بھی مزہ آئے او اردو لفظ سے کچھ سیکھنے کو بھی مل جاتا ہے جیسے کہ کوئی کسی کا استقبال کرے استقبال کرے جیسے کہ کوئی کسی کا مدد کرنا چاہے تو اس میں بول دیتا ہے ہاں جزاک اللہ خیرا تو اگلا آدمی کو سکون مل جاتا ہے اس بات کا کہ ہمارا بھی اردو لفظ میں بولا اس کو یہ ٹینسن نہیں رہتا ہے کہ کا بولا مگر وہ اردو لفظ میں بولا اس کو اور اچھا خوشی مل جاتی ہے اور جیسا کہ جس حال میں رہتا ہے نا نظم وجم سناتا ہے اور جیسے کہ کوئی اچھی بات ہو اور او جیسے نظم اور پڑھتا اوڑھتا ہے اردو لفظ بھی پڑھتا ہے تو اس اگلا والا سننا ہے سنتا ہے مزہ آ جاتا ہے اس کو اور وغیرہ جیسے کہ سلام اولام کرتا ہے اس میں اردو لفظ میں سلام بھی کرتا ہے تو اور اچھا بھی لگتا ہے اور سننے اور سنانے والے کو بھی اچھا لگتا ہے اور جیسے اگر کوئی آیا گھر میں اس اس کا استقبال کرتا ہے اردو لفظ میں بولتا ہے استقبال کرتا ہے تو اور بھی اچھا لگتا ہے سننے میں اور ادھر کا جیسے سفر میں گئے کسی سے سلام کیے وہ جواب دیا اردو لفظ میں جواب دیا السلام علیکم تو وہ تو اردو لفظ ہو گیا تو اس کو جواب دیتا ہے وعلیکم السلام یہ اردو لفظ ہو گیا دونوں کو پسند آ جاتا ہے بہت بڑھیا لگتا ہے سننے اور سنانے میں بھی بڑھیا لگتا ہے تو یہ کام کر